हाँ जो न्यूज़ मीडिया है वह बड़ी सीटियों में होती है और जो छोटे गाँव कस्बे में होती है वहाँ पर वह न के बराबर जाती है ऐसा नई है कि वह दिखाती नहीं है पर वह हर एक चीज़ जैसे तुरंत वह नहीं दिखा पाती है क्योंकि वहाँ पर उनकी गाँव कस्बे में इतनी पहुँच मतलब बोलना चाहिए कि इतनी जल्दी उन्हें वह जानकारी नहीं मिलती है कि वहाँ पर क्या घटना घट रही है इसलिए वह उचित मात्रा में वहाँ की चीज़ों का वह कवरेज नहीं कर सकती और वहाँ पर जो रहते हैं जो कस्बे में लोग रहते है वह आमतौर पर अशिक्षित रहेते हैं और और अनपढ़ रहते हैं तो उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता है कि हमें हमारे गाँव में कौन सी घटना हो रही है और क्या नहीं हो रही है तो हमें यह चीज़ हम हमें पत जो न्यूज़ मीडिया वाले है उनको देना चाहिए और वह आकर उस चीज़ का कवरेज कर सके तो ऐसा कहे सकते हैं कि वह सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकती है और बड़े शहरों का ऐसा ऐसा है कि वहाँ शिक्षित लोग रहते हैं और तो वह न्यूज़ न्यूज़ मीडिया वाले लोगों काे कॉल करके या फिर किसी और जरिए से उनको बता दिया जाता है कि यहाँ पर यह घटना घट रही है या फिर यहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है तो वो वहाँ पर आसानी से आ सकते हैं और कस्बे में ऐसा रहता है कि कोई इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वह सारी चीज़ों के प्रति जागरुक नहीं हो पा हो होते हैं तो वह सारी चीज़ नहीं दिखा पाते हैं